ہلو جی وعلیکم السلام جی سر بتائیں کیا کیا مشکلات آپ کو اصل میں اس بار نیا اکیڈمک سیشن شروع ہو چکا اور قومی تعلیمی پالیسی آنے کے بعد میں ایک اہم مسئلہ کلاس روم میں کلاس روم کے شیڈیول کا ہے یعنی کلاسیز کو ہم کس طرح چلائیں کیونکہ اب نئی قومی پالیسی تعلیمی تعلیمی پالیسی میں کلاسز کا جو پرانا ڈھرا تھا وہ کثر بدل چکا ہے اب صرف کلاس صرف کلاس نہیں ہے اس کے کلاس کے ساتھ ساتھ میں اسائنمنٹ بھی ہوتے ہیں اس میں اور مڈ ٹرم ایگزامینیشنس بھی ہیں پروجیکٹس بھی ہیں اور مختلف ٹاپکس پر مضامین بھی ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں ان سے لکھوائے جاتے ہیں تب ان کا جو ہے وہ آخری نتیجہ مکمل ہوتا ہے تو سر یہ بتائیں آپ کو کیا مشکلات آتی ہیں اس میں

ہوں ہوں ہوں جی یہ ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بھی تعلیمی یا ادارے کے لیے جہاں اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو تو ایک مسئلہ ہے وہ درپیش ہوتا ہے استاد کے سامنے کے وہ کس ظرح سے کلاس کرے لیکن بہرحال آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی طلبہ اور طالبات موجود ہیں اور ان کے لیے کلاس لینا ہے کلاس کے لیے بنیادی شرط ہوتی ہے کہ اگر ایک بھی کوئی طالب علم یا طالبہ علم کی حصول کے لیے اگر وہ ادارے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا کلاس لیا جائے گا اور کوئی بچہ نہ بھی آئے اس کے باوجود بھی کلاس کا یعنی کالج کا جو ادارے کا جو نظام ہے اس میں تمام تر جو شیڈیول ہے کو بنایا جاتا ہے ٹائم ٹیبل بنتا ہے اس کے لیے اور اسے لاگو کیا جاتا ہے عملی طور پر اور کلاس روم کی چلائے جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کلاسز میں بچے نہ آتے ہوں لیکن اور دوسرے کلاسز میں بچے آتے ہیں جہاں کلاس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کلاس روم کو شیڈیول شیڈیول کرتے وقت کہ بچے کے ذہن پر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے بلکہ کہ ہر ایک ایک ایک کے پیریڈ کے درمیان دوسرے پیریڈ کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو سہولت ملے اور اس کے جو مڈ ٹرم اسائنمنٹ ہیں وہ ایسے وقت میں ان کو شیڈیول کرنا چاہیے جب کلاس روم کا اہتمام نہ ہو کیونکہ مختلف مضامین میں جو شیڈیول کیا جاتا ہے انگریزی کا اردو کا ہندی کا یا سائنسی مضامین تو ایک ساتھ جو ہیں تمام جو مضامین وہ آپس میں ان میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو بلکہ وہ ایک بہت ہی مطلب جو ہیں آسانی کے ساتھ میں کلاس روم رواں ہو ٹھیک ہے سر اچھا بہت ارے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کال نہیں کاٹی ہے ابھی